हम अपना गाँव शहरमे हमरा सभसँ बढ़िआँ मन्दिर अर लगैए धार्मिक स्थल जेना भेलय मन्दिर भेलय कतौ मन्दिरमे अगर जाइत छियै

बढ़िआँ लागैए भजन सुबह सुबह जाउ मन्दिर जाउ मन्दिरमे पूजा पाठ करै छी नहा धोके तऽ ओतय कनि मनकेँ शान्ति मिलय छै दोसरा छै कि जेना शाममे शाम भेलै चारि पाँच बजे छै फेर भजन कानमऽ आबय लगै छै तऽ किछु अपनेआपके कुछ बढिआँ महसूस होइ छै दोसर छै कतौ पुजा पाठ होइ छै ककरो ओहिठिन भी चलि गेलहुँ अगर दू तीन घण्टा ओतए रहय छियै तऽ मनके शान्ति मिलय छै लागै छै कि हँ कोई चीज छै एसन शान्ति मिल रहल छै एहिसभ गाँव मन्दिरमे किछु मन्दिरमे पुजारी होइ छै समय पर अपन सभ किछु करैए ओ बहुत बढ़िआँसँ मतलब व्यवस्थित रहैए पूरा आदमी अगर चलियो गेल केओ अकेले चलि जाइ छै तऽ कोइ दिक्कत नहि होइत छै चाहे महिला हो पुरुष हो बढ़िआँसँ ओतऽ सभ चीज होइत छै पूजा पाठ पूजा पाठ करयमे यहीसभ फायदा छै कि मन्दिर यऽ हमरा गाँवके यऽ बहुत बढ़िआँ यऽ ओहिमे कोई दिक्कत नहि होइत छै